मुंहिंजे हिसाब सां साईनाथ ट्रैवल्स ॾाढो सुठो आहे उहे असांखे सुठी फैसिलीटीस ॾींदा आहिनि जीअं घुमाइण फिराइण जी खाराइण पीआरण जी हर शइ जी सर्विस हुननि जी सुठी आहे असांखे जेॾीमहिल बि उन्हनि सां गॾु वेंदा आहियूं त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कहिड़ी शइ जी कमी न ॾींदा आहिनि त हुननि सां गॾु असांखे घुमण फिरण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असांखे उहो तरह तरह जी जॻहि ते घुमाइण वठी वेंदा आहिनि तरह तरह जा साइड सिन ॾेखारींदा आहिनि तरह तरह जी जॻहियुनि ते असांखे ॾिसण लाइ वठी हलंदा आहिनि ऐं ख़ासि करे हुननि जी जेकी रोटी वोटी हूंदी आहे या जेको बि हूंदो आहे हू ॾाढो सुठो तरह सां कराईंदा आहिनि असां घणी दफ़ा हुननि सां गॾु यात्राऊं कयूं आहिनि घणई जॻहियुनि ते घणई स्थाननि ते असां हुननि सां गॾु वया आहियूं त असांखे कहिड़ी बि ॻाल्हि जी हुननि कमी न आणणु ॾिनी आहे सैकटेरी बि असांखे हर शइ में स्पोर्ट कंदा आहिनि हर शइ में असांजी मदद कंदा आहिनि कहिड़ी बि शइ जी कमी न ॾींदा आहिनि ख़ासि करे असांखे गॾु में वठी हलणु गॾु में असांखे को साथी ॾियणु की बई तव्हां हिन जॻहि ते हिन खे हीउ सम्झाइजो हिन जॻहि ते वठी वञिजो हिन जॻहि ते हीउ आहे हिन मंदर जी हीअ अ प्रसद्धिता आहे हिन मंदर में हीअ शइ हूंदी हुई त असांखे ॾाढो सहियोगु कंदा आहिनि